हैलो आं शंभु में ठीक आं तुस में ठीक आं तूं सना ओह् इक्क गल्ल सुनी तूं नेईं इक्क बारी भर्थियें दे फार्म हून दूई बारी थोह्ड़े ना लानै आं आं ते त्रैऽ रपेआ देना उत्थें पैह्लें त्रै सौ आं त्रै रपे दा इक्क फार्म भरोना ओह् गगन सर निं हैन गगन सर आं गगन सर हुंदे कोल गगन सर हुंदे कोल जाना अ नेईं नेईं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ मास्टर ठीक ऐ बेशक्क मास्टर बड़ा घैंट मास्टर ऐ उन्ने मिगी सनाया कि एह् स्कीम ऐ फटाफट एह् नौकरियां फड़ी लैओ चलो तन्खाह ते वैसे रेही चल ठीक ऐ यरा में कम्म ऐ आहो आहो ठीक ठीक